अ बाजै ना अ आं मोनसे बहुद माबायाव माबादों आरो मा होनो बिप'दाव गोलैदों आरो गोलैनायाव आङो ओमफ्राय फैसा नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय फैसा नांगौ जानायाव आङो बिफानि हा बाङाय माबा नागिरदोंमोन आरो आङो ओइ जमाबो खालामनाय खेथि माइ गायनो हागोन ओमफ्राय नों आरो अ बाङाय बोरि बाङाय दङ ओमफ्राय बाङाय माबाबो खेथि मावनायबो दंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' नांगौआथ' बिराद माखासे नांगौ जादोंमोन ओरैनो ओहो थिनि सारिसो नांगौ जादोंमोन आरो माने आङो खनसेयावबो मोनाबाबो नोङो खननै खालामना हरबाबो जागौमोन आरो जेनेबा ओरैनो आङो बोसोरब्रै बोसोरबासो दोनखागौमोन आरो जेनेबा बै जेनेबा देग्लाय हा नाङा आंनो हायाबा दोनगोन थागोन

अ बाहाय बुरजा मोनबावनायबा हामगौमोन र' इसे बाङाय बारायनानै तिनि बा दुयसोबाबो हाथारा होनबा अ आं थारमाने नांगौ जाथारदोंमोन ओमफ्राय आं बेलेगावबो खबर लायाखैमोन मा सानदो जेनेबा गामिनि मानसि गामियावनो थाथों बिदि सान्दोंमोन आरो आङो बिदिमोन आरो दे होनबा बारस' बुरस' आरो फनसासखौ बारायना होबावदो अ माबा खालामला दे आं ओमफ्राय मोनसे नांगौ गोबाव थाबा थाथों हाबा उनाव होसिगोन हायाबाथ' मावबायथाबानो जाबाय थाबानो जाबाय आरो बिदि खालामबानो अ आंनो नांथारगौ जादों ओंखायनो आं खालामबाय आरो अ होनबा आं बेलेगाव नागिरला दै अ दे दे अ दे